दखियौ प्रधानमन्त्री जनधन योजना जे छै से जा तक ई योजना नहि आयल छलै हँ ता तक जे छै से गिनल चुनल परिवारके पास जे छै से बैंक खाता छलै लेकिन हमर प्रधानमन्त्रीजी जै दिनसँ अयला बनला हँ नरेन्द्र मोदीजी तै दिनसँ जै दिनसँ ई योजना अनलथि हन प्रधानमन्त्री जनधन योजना ताहि दिनसँ लगभग लगभग हमरा लगैए जे सभ परिवार जे छै से मे बैंक एकाउन्ट खुलि गेलै हन आओर सभ एकर जे छै से फायदा लऽ रहल छै आब फाइदा आब जेनाकि एकर बऽ अनेको फायदा अछि जेना हमर प्रधानमन्त्री द्वारा देखियौन एखन जे छै से कैश लेस तऽ एखन भारतमे जे छै से कैश लेसके सुविधा सेहो बढ़ि गेलैन हँ आओर कैश लेस सुविधा जे छै से बिना बैंक खाताके सम्भव नहि छै एखन दखियौ सरकारके भिन्न विभिन्न विभिन्न तरहके योजना छै जे योजनामे बैंक खाताके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होइ छै एखने दखियौ हमर माय बहिन सभ जते छथि आओर जिनका प्रधानमन्त्री आवास योजनाके लाभ भेट रहलनि हँ आओर कि किनको जे छै से वृद्धजन पेंशन योजनाके लाभ भेट रहलनि हँ आओर कि अनेको तरहके एहन जे छै से सरकारी योजना छै जे ओ बैंक खाताके द्वारा जे छै से हुनका जे छै से ओ लाभ लऽ रहलखिन हँ आओर हम कहबनि जे आदमी अइसँ वञ्चित छथि ओ एखनो जे छै से जाकऽ जनधन खाता जे छै से खोलाबथि आओर सरकारके योजनाके अधिकसँ अधिकसँ अधिक जे छै से एकर लाभ उठाबऽ ई बहुत नीक चीज छियै आओर ताहिके लेल हम प्रधानमन्त्री जीके धन्यवाद देबऽ चाहबनि जे ई योजना जे छै से भारतमे बहुत जरूरी छलै हन आओर ओ योजना भेल हर गरीब गोरबासँ लऽ कऽ सभके ई योजनाके लाभ जे छै से भेटल आओर हम ओ आदमीके सेहो कहऽ चाहबनि जे आदमी ई योजनासँ वञ्चित छथि ओ जे छै अइ योजनाके लाभ उठाबथु आओर ई तऽ एहन सुन्दर योजना छै जे अइमे यदि अहाँ जीरो बैलेंसमे खाता खुलै छै तकर बावजूदो जे छै से अइमे कोनो जे छै पेनल्टी तेनेल्टीके बात नहि छै जे अहाँके एकाउन्टमे नहि यदि पाइ नहि यऽ तऽ अहाँके पेनेल्टी लागत कि कोनो एहेनसन बात नहि छै तऽ अधिकसँ अधिक एकर लाभ लोक उठबै छथि आओर जे नहि उठा रहलथि हँ से एखन लाभ उठाबथु